करौली जिले के अंतर्गत यानि की बहुत अच्छे कारखाने है जैसे की ईंटों का कारखाना है आटा बनाने की कारखाना है इससे हम काम करके हमें अच्छा रोजगार भी प्राप्त होता है और करौली जिले के अंतर्गत ऐसे मोल वगैरह भी है दुकानें भी है जिनके साथ साथ हमें अच्छा रोजगार प्राप्त कर लेते हैं कर लेते हैं इसी के साथ में यहाँ कारखानों पे काम करने के जाते टाइम हम उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त मिलता है अच्छा रोजगार मिलने के साथ साथ हमें हमारी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार आता है इसलिए यहाँ के कारखानों के हाथ रहते लघु छोटे उद्योग कारखानें हैं कारखानें बहुत सारे लेकिन छोटे कारखानें लघु उद्योग हैं